राम राम जी जियां हून तुसेंगी समझान लगा दिक्खो जियां हून अस कोई खेल खेलने आं ते उस खेल दा मतलब एह् नेईं ऐ कि जेह्ड़ा उसदा नतीजा होग ओह् हर बारी थुआढ़े पक्ष च आग गेम ऐ ओह् इक खेढ ऐ खेढ च हार जित्त लग्गी दी रौंह्दी ऐ जित्तना हारना इक गेम दा इक हिस्सा ऐ कदें थुआढ़ी जित्त बी होई सकदी कदें थुआढ़ी हार बी होई सकदी एह् दो पैहलू न इं'दे अस कदें कुसै दे खलाफ नेईं जाई सकदे जे इक टीम ऐ ओह् इ'यां नेईं होई सकदा कि इ'यां कदें नेईं होई सकदा कि ओह् टीम हर इक मैच जित्तग हर इक खेढ जित्तग हर इक खेढ जित्तग हून नेईं इ'यां कदें नेईं होई सकदा उनें कदें ना कदें हारना इस टीम ने कदें ना कदें हार दिक्खी दी होनी ते उस हारा कोला थुआनूं फेस करना आना चाहिदा जे तुस जे तुस हारा कन्नै डील नेईं करी पागे ते तुस इक अच्छे इक शैल खलाड़ी नेईं ओ थुआढ़े च स्पोर्टसमैनशिप ऐनी ऐ जियां हून दिक्खेआ जा कि सक्सेस ते फेलियर मतलब जित्त ते हार इक स्पोर्ट दा हिस्सा ऐ ते सानूं इ'नें दौनें कन्नै डील करना आना चाहिदा जियां हून तुसें जियां हून कोई टीम जित्ती गेई हून ओह् ते खुशियां मनाग ते दूई दा एह् नेईं ऐ कि दुखी होइयै बेही जाग कि में हारी गेआ एह् ऐ वो ऐ इ'यां कुछ नेईं करना उसी अपने उप्पर मेहनत करनी पौनी होर होर मेहनत करै जेहदी बजह कन्नै उसी जित्तने दा ओह् होई जाए कि ओह् अगली बारी होर चंगा करै ते उसी पता लग्गै कि नेईं में जित्ती सकना गेम फिरी ओह्दे कन्नै केह् होंदा ओह्दी जेह्ड़ी स्ठ्रेंथ होंदी ओह् बधी जंदी ठीक ऐ ते सक्सेस आहला सक्सेस आहले गी मतलब जेह्ड़ा जित्तग उसी ओवर कान्फीडेंट नेईं होना कि ओह् हून ते में हर इक गेम जित्ती सकना ऐ मिगी कोई नेईं हराई सकदा में सब तू बड्डा शक्तिशाली होई गेआ मिगी कोई मिगी र्हाई नेईं सकदा कुसै च इन्नी ताकत नेईं ऐ जेह्ड़ा मिगी र्हाई ओड़ै जे वो हर इक गेम मेरे बश च ऐ हून हर गेम दा रिजल्ट में ओहदे नतीजे में आपूं दिक्खी लैगा में भुक्ती लैगा जित्तना गै में ते लास्ट च आइयै जित्तना गै ऐ इसी उसी कान्फीडेंस होई जंदा ओह बंदे उप्पर अपने उप्पर मता जकीन करी लैंदा कि नेईं हून में जित्ती गै सकगा ते ओह्दी बजह कन्नै ओह् प्रैकिटस करना मतलब ओह्दे ओह् करना प्रैकिटस करना छड्डी ओड़दा जेह्दी बजह कन्नै ओह्दी गेम ते जेह्ड़ी ओह्दी प्रफांरमेस होंदी गेम दे बिच्च ओह् घट्ट होई जंदी जियां हून अस एंगजेम्पल दे तौर उप्पर थुआनूं दस्सना इक खलाडी मतलब इक क्रिकेट दा मैच ऐ चला दा ठीक ऐ ओहदे च इक टीम जित्ती गेई मतलब इक टीम पंज मैच जित्ती गेई जियां हून जेही दिक्खेआ असें वर्ल्ड कप च गी इंडिया जेह्ड़ी ही हर इक मैच जित्ता दी ही कुसै कोला मैच नेईं ही हारा दी ते पर आस्ट्रेलिया फाइनल च सेमी फाइनल च हारी गेई क्योंकि उसी ओवर ऐक्साइटमेंट होई गेदी ओवर ऐक्साइटमेंट होई गेदी ही कि ओवर कान्फीडेंस आई गेदा हा इंडिया गी कि ओह् जित्ती सकदी ऐ हून भारत जित्ती सकदा ऐ लास्ट फाइनल बी जित्ती सकदा ऐ जित्थे उ'नें ग्यारा मैच जित्ते उत्थें ओह् बाह्रमां बी जित्ती लैग पर नेईं आस्ट्रेलिया दे खलाफ ओह् नेईं जित्ती सकेआ क्योंकि उसी ओवर कान्फीडेस होई गेदा हा ओवर कान्फीडेंस च उन्न अपनी प्रफारमेंस खराब करी ओड़ी जेह्दी बजह कन्नै ओह हारी गेआ दूई तरफ दूई तरफ उ'नें मतलब कि जेल्लै ते इंडिया आहले भारत आहले जित्ता दे हे उल्लै ओह् बड़े खुश हे पर जेल्लै सैमी फाइनल हारे ते फिर ओह् इ'यां गै होई गे ओह्दी बजह कन्नै ओह् नेईं कीता कि असें गेम नेईं खेलनी जां ओह् निं करनी उ'नें प्रफारमेंस च अपनी इंप्रूवमेंट लेआई ते जेह्ड़े बनडे च आस्ट्रेलिया गी परती हराया उ'नें इक बारी परतिये बन डे च मन्नने आं कि ओह् नेईं हराई पाए पर उ'नेंगी बन डे च हराया ते दूई तरफ जेह्ड़े आस्ट्रेलिया आहले हे उ'नें पवाइंट टेबल दे स्हाबा कन्नै सेमी फाइनल च अपनी जगह बनाई सेमी फाइनल जित्तेआ ते फाइनल च आई गे ते फाइनल च उ'नें अपनी प्रफारेमंस दस्सी कि नेईं जे हारा ने ते असें हारने बाद अपनी परफारमेंस हारने दे बाद इंप्रूव कीती ते उ'नें जित्ती लेआ मतलब बल्ड कप जित्ती लेआ भारत गी हराई ओड़ेआ भारत ने अपनी प्रफांरमेंस घट्ट करी ओड़ी दी ही क्योंकि ओह् हर इक मैच जित्ता दा एह् तुसें सारें दिक्खेआ हा मैच इ'यै ते इगजेम्पल ऐ इ'यै सानूं सखांदा कि ते फिर जेल्लै फाइनल जित्ते ते उ'नें सोचेआ कि हून ते इंडिया आहले हल्के होई गेदे उ'नें प्रफारमेंस घट्ट होई गेदी होंदी ते हून अस अस उ'नेंगी टी टवंटी च बी हराई सकने पर नेईं हून इडिया ने उ'नेंगी हराया इंडिया ने उ'नेंगी हराइयै दस्सेआ ते इ'यै होंदा कि जियां हून इंडिया आहले हारे ठीक ऐ दुखी दुख बेशक पूरे भारत गी होएआ इंडिया आहले गी बी होएआ होना दुख बेशक होना होएआ कोई ओह् नेईं ऐ जियां हून ओह् हारे उ'नेंगी दुख होएआ हून उ'नें दुख गी लेइयै बैठी थोह्ड़ी ना गे ओह् ओह् उट्ठे ते उट्ठे मतलब उ'नें अपनी प्रफांरमेंस इंप्रूव कीती मतलब उ'नें अपनी गलतियां दिक्खियां कु'त्थें कु'त्थें उं'दी गल्ती ही केह्ड़ी केह्ड़ी हून दिक्खी लैओ उं'दी गल्ती ही उ'नें उ'नेंगी इंप्रूव कीता ते इंप्रूवमेंट कीती फिर गै उ'नेंगी ओह् मतलब उ'नेंगी मतलब डर ते ऐ हा कि नेईं जित्ती सकन गे हल्ली बी पर नेईं फिर बी उ'नेंगी कान्फीडेंस अपने उप्पर थोह्ड़ा मता ऐ हा कि ओह जित्ती सकदे फ्ही उ'नें टी टबांटी सीरज जित्ती लेई इंडिया आहलें आस्ट्रेलिया कोला ते अस दूई तरफ आस्ट्रेलिया आहले ओह् ओवर एक्ससाइटमेंट उनें अपनी प्रफारमेंस उप्पर ध्यान नेईं दित्ता उ'नें टीम सेम रक्खी उ'नें हालांके टीम दौनें सेम रक्खी पर उ'नें प्रैकिटस घट्ट कीती जेह्दी बजह कन्नै ओह् उ'नेंगी हार दा ओह् दिक्खना पेआ ठीक ऐ ते इ'यै साढ़े च कि इ'यां गै सानूं डील करना चाहिदा सानूं जे अस हारी जाचै ते सानूं मता दुखी नेईं होना चाहिदा जे अस जित्ती जाचै ते सानूं मता खुश नेईं होना चाहिदा क्योंकि हार जित्त लग्गी दी रौंहदी ऐ कदें मेरी जित्त होग कदें थुआढ़ी जित्त होग कदें इक दी हार होग कदें दूए दी हार होग ते सानूं दुखी नेईं बैठना चाहिदा ते हून एह् जेह्ड़ी ऐ ना जेह्ड़ी हार ऐ ओह् साढ़ी मतलब स्पोर्ट गी साढ़े खेढै गी बेहतर बी करदी ऐ क्योंकि दिक्खो जियां हून तुस हारी जाह्गे ओ हून थुआनूं पता लग्गी जानियां हून थुआढ़ियां गल्तियां कु'त्थें कु'त्थें न कि इत्थे थुआढ़ी गल्ती होई दी उत्थुं उसी इंप्रूव करना ता कि तुस अगले मैच च इंप्रूवमेंट लेई सको अगले च जित्ती सको तुस अगला मैच हून जियां तुस खेढ गै जियां तुस हारी गे हून थुआनूं पता लग्गी गेआ कि तुस इस मोड़ा उप्पर हारे थुआनूं इस गल्ती ने रहाया ते तुसें केह् करना ठीक ऐ में इस गल्ती उप्पर हारेआ मिगी पता ऐ में इस जगह उप्पर हारेआ हून में इसी पूरा करियै दस्सना ऐ जियां पूरा कीता जियां हून इक मैच अज्ज लग्गे दा हा ठीक ऐ ओह्दे च थुआनूं पता लग्गी गेआ कि तुस इस जगह उप्पर हारे इक मैच परसूं ऐ थुआढ़े कोल अज्ज रातीं तकर ते कल्लै दा दिन ऐ हून तुस अज्ज रात रेस्ट करगे कल तुस अपनी उस गल्ती उप्पर जेह्ड़ी थुआढ़ी ओह् घटाई ही जेह्ड़ी थुआढ़ी घट्ट ऐ मतलब जित्थे तुस हारा दे हे जिस जगह उप्पर तुस हारे जेह्ड़ी थुआढ़ी कमी ही तुसें उसी पूरा कीता ते अगले दिन तुसेंं मैच खेढेआ मैच जिती गे एहदी बजह कन्नै जेह्ड़े फेलियर दी हारे दी बजह कन्नै थुआनूं पता लग्गी जंदा कि थआढ़ी केह् केह् कमियां ना ते तुस इसी कि'यां कि'यां पूरा करी सकदे ओ ते एहदी बजह कन्नै गै अज्ज टीम इडिंया इंप्रूव होई गेदी ऐ मैक्सिमम मैच जित्ता दी ऐ इंडियां क्योंकि उ'नें इंप्रूवमेंट कीती टीम दे बिच्च बी कीती अपने अपने खलाड़ियें दे बिच्च बी इंप्रूवमेंट कीती बस इ'यै सनाया में थुआनू सनाना चाहन्नां कि एहदी बजह कन्नै हार दी बजह कन्नै गै इक बंदा इंप्रूव होंदा इंप्रूवमेंट आंदी ओह्दे बिच्च जेह्दी बजह कन्नै ओह् अगला अगली अपने आने आहले फ्यूचर गी इंप्रूव करी सकदा फ्यूचर गी खेढे गी इंप्रूव करी सकदा जेह्ड़े भविष्य च खेढ होने उं'दे च ओह् जित्ती सकदा बस इ'यै में थुआनूं सनाना चांह्दा हा ते सानूं हार दा दुक्ख नेईं मनाना चाहिदा एह् मेरा लास्ट दा कनकलूजन एह् ऐ कि सानूं हार दा दुख नेईं मनाना चाहिदा ते खुशी दी मती खुशी नेईं मनानी चाहिदी बस धन्यबाद